हेलौ हेलौ औ फैसायाथ' दा गैथ'वा बेनिफ्राय हुद नामा हुद ना मा लागोन एह हुद हुद बेनिफ्राय हुदखौलाय बेसे होगोन एक्स'आव थाइबा होबानो जागोन दे बेनिफ्राय आरो फैसाखौथ' दा आङो आखायाव गैथ'वा ओमफ्राय सोहरनांगोनसो ओमफ्राय नोंनो माब्ला नांगोन अह ओमफ्राय अह होमबालाय दिनैनो लां हा बेलासे लागि मोननो हानाय दे अह दे हुद ओह हुदखो थारमानि आं एथाइम माबायाव होनांगोन आरो दे फाइबाय होबानो जागोन बे फाइबाय होबानो

दे दे जागोन दे नोंहा मा जादों दायै लांफै होमबा दायै लांफै दे बेलासियाव फैसाखौ आखाय होनांगोन ना ना माबायाव सोना होनांगौ फैसाखौ थारमानि आखायाव होनांगोन ना नोंनि माबायाव सोना होनांगौ दे होमबा जागोन दे दा लांफै दाहाय लांफैबानो जाबाय अह दे दे दे दे दाननांगौ